रोटी करण खां पहिरियों असां पंहिंजे रंधिणे खे चङी तरह सां साफ़ करे वठंदा आहियूं उने खां पोइ रोटीअ खां पहिरियों असां जेको बासणु खपे उहो असां कढी वठंदा आहियूं ऐं हुन सां गॾु भाॼियूं बि कढी वठंदा आहियूं जेकी भाॼी हूंदी आहे उन जे हिसाब सां भाॼी चाढ़ींदा आहियूं भाॼीअ खे धोई कटे मसालनि खे मात्रा में कढी रखंदा आहियूं